पुलिस हमारे क्षेत्र में अपराध और दुर्घटना को कैसे नियंत्रित करती है आपको मैं अच्छी तरह से बता दूँ क्योंकि पुलिस जब आती है जो हमारे क्षेत्र में लड़ाई हो जाती है खूब मूड़फटी हो जाती है एक दूसरे में दे लठ्ठ दे लठ्ठ जिससे कि सामने वाले के दो भाई का मूड फट जाता है तीसरा कॉल करता है कि इस कालोनी में लड़ाई हो गई है आप आ जाइए देख ले आइए तब कहते हैं हाँ हम आते हैं अभी हमारी गाड़ी राउंड पे गई है हमारे सर आ जाएंगे उसके बाद हम आते है तब तक आप बेट कर दिए जब तक यहाँ पे खड़े रह रहे फट फट के सिर और आधे एक घंटे लेट आते जिसके बाद और दुर्घटना जब एक्सीडेंट हो जाता है कहीं पे ही एक घंटे में वहाँ पहुँचते हैं ऐसी कंडीशन है हमारे यहाँ के पुलिस की इसीलिए सुरक्षा की बात की जाए ना इसे सुधारने की बात की जाए तो पी एम शिवराज तो इतना बेकार है जिसने कि सुरक्षा की के मामले में तो बिल्कुल ही कंडीशन खराब है हमारे मध्य प्रदेश की